हेल' आबौ आं नोंजों मोनसे नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों आबौ गोदो गोदोनिफ्राय दा गामिनि जायगाफोरा माबायदि सोलायबोखो आबौ आरो लामा सा दा लामा सामा मोजां जादों ना जायाखै आबौ आबौ आबौ आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंसै जोंनि जोंनि बे गामिनि लामा आरो मोनसे दैसा दं बेहाय दासिमबो दंफांनि दालां दं दासिमबो बे दलांखौ मानि थाखाय जाफुंहोनो हाबोयाखै आबौ दा आबौ दा आबौ नोङो बे बेफोर बे गोदोनि दंफांनि लामाफोरखौ नोङो दा एसे मोजां खालामनो थाखाय सेस्था खालामदो नाजादो आबौ

दे आबौ गामियाव नोंनो गिदिर गोलाव जाबाय दिनै नोङो बे लामा सामा दै दैसानि दालांफोरखौ एसे बानायनायनि थाखाय राहाखौ खालामनानै होदो जोंनो